हमारे कॉलेज लाइफ़ में जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तो जब हम लोगों का एडमिशन हुआ तो हमारे इस कॉलेज कैंपस में लाइब्रेरी की व्यवस्था थी तो हम लोगों के पापा से लाइब्रेरी की फ़ीस भी जमा करा दी गई थी और जब हम लोग जब क्लास कर लेते थे और जब उसके बाद हमको कोई चीज़ की दिक्कत होती थी चाहे वो समाज शास्त्र हो हिन्दी हो विज्ञान हो या और भी बहुत सब्जेक्ट उसमें रहते थे विषय को पढ़ना रहता था तो हम लोग अपना उठते थे उसके बाद अपने लाइब्रेरी में जाते थे निकालकर के लाइब्रेरी से कभी हिन्दी की किताबें कभी साहित्यिक इतिहास की किताबें निकालकर के अपने खाली समय में बैठकर के पढ़ना कभी उसमें समाज शास्त्र की किताबें निकाल लेते थे कभी संस्कृत की भी किताबें पढ़ लेते थे जब इच्छा जो होती थी और और भी संग में जितने भी हमारे दोस्त थे हम लोग सब लोग जाते थे एक साथ बैठकर के अपने अपने पसंद की किताबें निकालकर के पन्द्रह मिनट बीस मिनट ऐसे पढ़ते थे ज़रूरत पड़ने पर जो भी किताबों की ज़रूरत पड़ती थी उसके बाद कभी कभी तो हम लाइब्रेरी में अपने मन पसंद चंपक की भी किताबें ले जाते थे कहानियाँ की वो सब भी उसमें पढ़ते थे और ज़्यादातर तो खैर अपने विषय से ही सम्बन्धित ताकि हम लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी लाइब्रेरी रहने से एक आराम था कि जो किताब की ज़रूरत पड़ती थी वो किताबें हम लोग उसमें से निकालते थे पढ़कर के फिर उसमें रख देते कभी ज़रूरत पड़ने पर घर भी ले आते थे और उसको फिर उसमें जमा कर देते थे